ہندوستان میں جو ماحولیاتی مسائل کو جو سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا ہے وہ دریا جنگل کی نہ حفاظت کرنا پہاڑ کو کاٹ کر کے چھوٹا کر دینا سمندر کی صفائی نہ کرنا اور اسی طریقے سے کھیت مٹی کو بھی ہم نے بہت چینج کر دیا اور خصوصاً یہاں گرمی بہت زیادہ پڑنے لگی ہے اس وجہ سے یہ سارے مسائل ہم سب کو پیش آ رہے ہیں جس کے لیے ہمیں بہت سارے ماحولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے